मूंखे डांस करणु जाम वणंदो आहे ऐं हिकु दफ़ो मूंखे मौक़ो मिलियो हुयो पंजाबी डांस करण जो ऐं मां हुन खे जाम सुठी तरीके सां पंहिंजो जी जान ॾिनी कोशिश कई ऐं मां करे सघियमि हुन हू डांस ॾिसी सभिनीनि मुंहिंजी जाम तारीफ़ु कई ऐं मूंखे जाम ख़ुशी थी मुंहिंजो प्रोत्साहन वधियो ऐं हाणे मां अॻिते बि हेड़ो डांस करण जी कोशिश कंदमि ऐं सभिनीनि खे पंहिंजे नाम सां आनंदित कंदमि ऐं मूंखे डांस जाम वणंदो आहे ऐं सभिनीनि खे डांस करणु खपे हिन सां असांजो सिहत बि सुठी रहंदी आहे ऐं नवे नवी शयूं सु सिखण लाइ बि मिलंदियूं आहिनि सभिनीनि खे कुझु नओं ई करिणी खपे ज़िंदगीअ में ऐं डांस इन्हनि मां सभिनी खां मथे आहे मूंखे डांस जाम वणंदो आहे